भारत में कई संस्कृतिक परम्पराएँ और मान्यताएँ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है जैसे रामलीला यहाँ पर होती है या कृष्ण की जन्माष्टमी पर कृष्ण बाल कला का रूप में दिखाते हैं मंच पर उसके लिए एक्टिंग करते हैं और इसी प्रकार राम दिवरम में भगवान राम देव जी के लिए भी रंगमंच पर तैयारिया की जाती है इस तरह से यह सांस्कृतिक परम्पराएँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है और भारत अन्य संस्कृतियों के तुलना में बहुत अलग है यह वाकई में है क्योंकि हमारी पुरानी हज़ारों साल पुरानी परम्पराएँ जो है वह आज भी जीवित हैं लोगो में उनके प्रति आज भी सम्मान है आज भी उनके लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं और वह सारी संस्कृतियाँ जो है वह आज के समय में भी बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं और वह विज्ञान को भी टक्कर दे रही हैं तो भारत की संस्कृतियाँ यूँ देखो तो अन्य शहरों अन्य देशों की तुलना में बहुत अलग है और यह हमारे लिए बहुत अद्भुत भी है